चुनावके समय जब आबै छै इलेक्शनके समय तब लोककेँ बहुत आदमीकेँ सामना करय लेल पड़ै छै कतहुसँ कतेक हित होइ छै आ कतेक दुश्मन बनि जाइ छै तऽ एहि लए कऽ छै जीतै छै कोइ फायदा होइ छै ककरो आ अपनामे अपना आपसीमे झञ्झट लड़ाइ बैर भए जाइ छै जनताकेँ लेकिन जनताकेँ की होइ छै फायदा तऽ होइ छै ककरो आ दोसरा खातिर जनता लड़ि लै छै आ जब जीत जाइ छै तऽ सभ अपने पेट भरोसे तब जनताकेँ कोइ नहि देखय लेल छै जल्दी भोट गिरबै खातिर जा जाइ छै लोक पैदल जाय लए पड़ै छै धूप रहै छै धूपकेँ सहि कऽ जाय लए पड़ैत छै धूपमे खड़ा होय लए पड़ै छै अगर बारिश भए जाइ छै तऽ भीज कऽ जाय लए पड़ै छै भोट गिरबै लेल जान जी लगाय दै छै लोक से नहि भोट गिरबै आइ आइ भोट गिरबयके समय छै चाहे सरकारी भोट होय आ कि मुखिआ सरपञ्चके ग्रामीण भोट होय लड़ाइ तऽ एक दोसरासँ भेनाइए भेनाइ छै पार्टी पोलटिक्स चलय लागै छै से ओ छै फलनाके पार्टी तऽ ओ छै फलनाके पार्टी एक दोसरा खातिर एक दोसरा लोक दोसरासँ एंटी बैर भए जाइ छै आ जब जीत जाइ छै ने जकरा खातिर हम लड़ि लेलियै आ जीतयके बाद ओ देखय लेल नहि आबै छै जे हमरा खातिर लड़लै आओर हमरा भोट देलकै ओकरा हम्मे देखियै ओ नहि देखै छै तऽ एहि लए कऽ छै जे हम देखलियै हम भोट देलियै तब ने तू जीतलह सरकार बनेलियै हम भोट देलियै हम जीतेलियै लेकिन जेना जनता जीतेलकै तब अपना जनतोपर ध्यान देना चाही से केना हमर जनता जीतय एहि सभपर ध्यान देना चाही से तऽ करै नहि छै जीत जाइ छै ने तऽ कहलक आब हम जीत गेलियै आब के देखै छै जनताकेँ भोटके समय जब आबै छै ने तबे जे छै ओ खोजै छै सभकेँ तब तऽ कहलक की जकरो नहि चिन्है छै ने तऽ कहलक हँ ई अपने लोक छियै या अपन ई छियै ई चित्र अपन छियै एहिपर भोट देना छै आ जीत जब जाइ छै ने तब अपन लोककेँ के देखै छै अपन लोक मरय हरय किछु भेलय बेमारीसँ परेशान छै किछु छै तऽ ओकरा कोइ देखयवला नहि मिलै छै दुनिआँमे तब अपने अपने लोक लालचमे सभ पड़ल रहै छै लेकिन ई सोचयके चाही से जेना ओ हमरा लिए जान देलकै तऽ ओकरो ओही तरीकासँ हमरा देखनाइ छै से आगाँ हमरा फेर ने छै जरूरी जब एखन ओकरा ठुकरा देबै तऽ दोबारा ओ हमरा मौका देतय ईसभ चीज नहि देखै छै लेकिन ईसभ चीजपर ध्यान देना चाही जे हमरा नहि देखलकै तऽ ओकरा हम देखनाय छै हमरो आइ हमरा खातिर ओ लड़ि गेलै कतेक ठिना मर्डर भए जाइ छै पार्टी पोलटिक्स जब चलै छै ने तऽ जीतै छै कोइ सरकार बनै छै कोइ मुखिआ सरपञ्च बनै छै कोइ आ मर्डर कए भए जाइ छै दोसरा आदमी लेकिन एहिसभ चीजकेँ देखना चाही जेना हम देखलिअह ओना तोरो देखयके चाही आब स्वार्थ नहि बनना चाही सभकेँ लए कऽ चलना चाही सभके दुःख दर्द बुझना चाही कि गाँव समाजमे ककरा दुःख छै ककरा मुसीबत छै तऽ ओकरा सभ मिलि कऽ ओकर समस्याके समाधान करियै गाम समाजके लोककेँ छै से के परेशानमे छै ओकरा अकेला ओ परेशान छै अगर ओकरा दस गोटे मिलि कऽ सहयोग कए दियै तऽ ओकर परेशानी दूर भए जेतै लेकिन ईसभ चीज नहि करय लए चाहै छै सभ अपना अपना लोभ लालचमे पड़ल रहै छै लेकिन एक देखना चाही अगर कोइ मुसीबतमे छै अगर ओकरा पचासे रुपैआके पाँच आदमी दए देलियै तऽ ओकरा अढ़ाइ सए रुपैआ भए गेलै ओकरा तऽ काम भए जेतै कोनो लोक की करै छै जे पैसावला आदमी छै ओही आदमीकेँ चिन्है छै आ जे कनिटा नीचा टाइपके आदमी छै ओकरा लोक नहि पूछै छै भैया ओकरा देखबो नहि करै छै कोनो शादिएमे कोनो यज्ञ प्रयोजनमे जे निमन्त्रण दै छै तऽ जे पैसावला लोग रहै छै ओकरे लग जाइ छै आ जे गरीब छै तब ओकरा नहि खोजै छै जकरा जे सभकिछुसँ भरपूर छै ओकरे खोजै छै आ जे भूखसँ मरै छै ओकरा खाय लए नहि खोजै छै ओकरा लोग अगर कोइ बढ़िआँ परिवारमे सँ आबै छै तब ओकरा कुर्सी दए दै छै बैठय लेल कोइ नीँच परिवारमे कोइ रहै छै तब ओकरा कुर्सीओ नहि दए दै छै बैठय लेल ओ खड़ा भए कऽ दरवाजापर सँ चलि जाइ छै लेकिन एना नहि होयके चाही सभके मान सम्मान बराबर छै आओर बराबर रखना चाही जकरा नहि छै किछो ओकरे मान सम्मान जादा होना चाही लेकिन ईसभ समझदारी आदमीकेँ जब रहतै तबे ने ईसभ समझदारी राखयके चाही अरे ओ तऽ पैसावला छेबे करय ओ तऽ सभकिछुसँ भरपूर छै जकरा नहि छै ओकरा देखयके चाही तऽ ईसभ नियम होना चाही गरीबो लोककेँ किछु पूछ होना चाही से ओकरा दिक्कत नहि हुए से हमरा पासमे ई मजबूरी छै आ हमरा गरीबी छै तऽ हम्मे हमरा लोक मान सम्मान नहि करै छै ओकर मान सम्मान बेसी करि कऽ होना चाही